ہلو جی سر میں محمد خالد بات کر رہا ہوں رامپور راج دوارے سے اور مجھے جےپور جانا ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں میرے آس پاس کوئی کیب ٹیکسی ہے جس کو میں لے کر کے جا سکتا ہوں جےپور اور اگر ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اُس کا نمبر کیا ہے جو ڈرائیور ہے صاحب اُس پر ٹیکسی پر اور یہ بتائیے کہ پرائز کیا ہے کیا قیمت ہے اُس کی کس ریٹ پر چلتی ہے کلو میٹر کے حساب سے چلتی ہے یہ کیا طریقہ ہے دوسری چیز یہ کہ راستے میں جتنے بھی ٹول ٹیکس پڑیں گے کیا وہ ٹول ٹیکس ہمیں دینے ہوں گے یا پھر ٹیکسی کو دینے ہوں گے یعنی ٹیکسی ڈرائیور کو مجھے بتا دیجیے اور مجھے رامپور راج دوارے سے جےپور جانا ہے کوئی اچھی کوالٹی کی ٹیکسی ہو جس کے اندر کمفرٹ ہو بیٹھ کر اور اچھا فیل ہوتا ہو ٹیکسی ڈرائیور کا بہیویئر اچھا ہونا چاہیے اور چوں کہ میرا بہت لمبا سفر ہے یہ محسوس نہ ہو کہ ٹیکسی ڈرائیور اچھا نہیں ہیں بہیویئر اُس کا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے خوش مزاج اور اچھے بہیویئر ہونا چاہیے جزاک اللہ